हँ हेलो ई केनाके अयलै रिजल्ट खराब की दिक्कत की भेलै हमे तऽ पढ़बे करलिए बढ़िऑं पढ़लिए लिखलिए सब अच्छा कोन अथीमे दिक्कत भेलै कोन सब्जैक्टमे दिक्कत भेलै हँ थोड़ा दिक्कत होइ छै मैथमे समझमे आबै नहि छै थोड़ा जोड़ घटाव गुणा छै ने तऽ परेशानी थोड़ा हमरो छै मतलब जे छै ने प पढ़ै छियै भुलि जाइ छियै आ ओ थोड़ा गुणामे जे छै ने थोड़ा दिक्कत भऽ जाइ छै यही सब चीज ओ जे छै ने मैडम वहए थोड़ा एकरामे दिक्कत की होइ छै कि जोड़ घटा तऽ बना लै छियै गुणा गुणा जे छै ने गुणा आर भिन्नके जोड़ जे छै ने थोड़ा समझ नहि आबै छै हँ हँ हँ अच्छा ठीके छै मैडम हमरो जे छै ने थोड़ा मतलब की कहियै समझाबै छेबै करले समझी लै छियै फेर भुलि जाइ छियै नहि थोड़ा दिक्कत ई होइ छै कि अब विद्यार्थी जादा ने छै क्लासमे तऽ ई तब थोड़ा हमरा पुछैमे डर लगै छै पुछै छियै तऽ मास्टर साहब किछु हँ ओ तऽ छेबै करलै ठीके अछि मैडम